सुपौलमे वर्षोंसँ बहुत तरहक बदलाव आइलि अछि जेनाकि अर्थव्यस्थाक मामलामे हम बुझैत छी जे बहुत तरहक बढिआँ बदलाव आइलि अछि